ट्रेनसँ तऽ कतेक बेर सफर कयने छी बिहारसँ दिल्ली दिल्लीसँ बिहार बहुत अनेको बेर तरह तरहके ट्रेनमे सफर कयने छी जइमे सँ एकटा ट्रेनके नाम बता रहल छी गरीब रथ गरीब रथ ई एहन ट्रेन यऽ जइमे ए सी के सुविधा उपलब्ध अछि अइमे गरीबो लोक सफर कऽ सकइए आओर जे पैघ लोक छथि धनिक लोक छथि ओहो सफर कऽ सकय छथि बहुत नीक सुविधा सब छै ट्रेनके अन्दरमे जइ टाइममे चलल छलै ओइ टाइममे बहुत नीक जादा एकर सुविधा छलै हन आब लए लिअ जे आब बहुत तरहक चेन्ज भऽ गेलइए पहिले एकर सीट जे छलै बर्थ जे छलै से बहुत जादा लम्बाइ चौड़ाइ एकर बहुत जादा छलइए आब जे छै से बहुत जादा छोट सीट भऽ गेल छै बिहार सरकार द्वारा पता नहि कयल गेल छै शायद ओ आओर बहुत जादा तरहक आब तकलीफके सामना करऽ पड़य छै गरीबो रथमे ओकर शोर बहुत जादा अबय छै ए सी भेलाके बावजूदो बहुत तरहक सामना छै जे हँ गरीब रथमे अहाँके के सामना करऽ पड़त बहुत तरहक एहन घटना भऽ जाइ छै जे हँ ए सी बोगीमे रहलाके बावजूदो अहाँके जे अइ तरहक जे छै प्रताड़नाके सामना करऽ पड़ैत अछि ओ गरीबरथके कैन्टीनके बात कऽ लिअ तऽ बिलकुल भी स्वच्छता नहि रहय छै ओइमे बिलकुल भी अहाँ यदि चेक करय छियै तऽ ओकर खाना कैन्टीनके बहुत जादा गलत घटिया खाना रहय छै कोनो तरहक नहि साफ सफाइके कोनो तरहक ओसब ध्यान नहि रखय छथिन आओर यदि अहाँ गरीबरथमे सफर कऽ रहल छी तऽ अहाँ अपना घरसँ भोजन बनाके लए जाउ हम तऽ सएह सबके एडवाइज करबय आओर हँ ओकर जे छै से सीट बर्थ जे छै सेहोके पहिले चौड़ाइ बहुत जादा छलै लेकिन आब दू चारि सालसँ देखल जा रहल छै तऽ ओकर बहुत जादा छोट भऽ रहल छै लेकिन एक एकटा बर्थमे छलै पहिले जे छै से नओ गो सीट छलैए हेँ आठ गो सीट छलै हेँ आब जे छै से ओ नओ गो सीट कऽ देल गेलै हेँ तऽ तै कारण मतलब जे छै से सीटके साइज छोट बहुत जादा छोट भऽ गेलइए